ہم اتر پردیش کی تعریف کریں جیسے مطلب کوئی انسان نہیں گیا اترپردیش تو ہم اس کے سامنے اس طرح سے تعری مطلب یہ تعریف کریں گے اس کے سامنے اتر پردیش ہے لکھنؤ ہے لکھنؤ میں امام باڑہ ہے کتنا خوبصورت ہے بھول بھلیا ہے وہ کتنا خوبصورت ہے وہاں کی مارکیٹ کتنی اچھی ہے اور دلی ہے وہاں پہ آگرہ ہے جیسے تاج محل ہے کتنا خوبصورت ہے تاج محل کس نے بنوایا یہ سب بتائیں گے کس کلر کا ہے یہ بتائیں گے اس کی خوبصورتی بتائیں گے اور علی گڑھ ہے مطلب آگرہ ہے جیسے لکھنؤ ہے اس کے پکوان کے بارے میں بتائیں گے کھانے کے بارے میں بتائیں گے اب لکھنؤ ہے وہاں پہ ٹنڈے کے کباب بہت فیمس ہیں وہ بہت ٹیسٹی بھی ہوتے ہیں اور علی گڑھ ہے علی گڑھ کی یونیورسٹی ہے یونیورسٹی کے بارے میں بتائیں گے یونیورسٹی ہیں جیسے اے ایم یو ہے اے ایم یو کے تعلیم کے بارے میں بتائیں بتانا ہے بتائیں گے مطلب ایسی تعلیم ہوتی ہے الگ الگ سبجکٹس ہوتے ہیں آل سبجکٹس ہوتے ہیں کتنے بینفٹ ہوتا ہے اس سے اور یہ یہاں کا جو کھانا ہوتا ہے وہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے یہاں کی سبزی پوری جیسے علی گڑھ کی چائے اسٹوڈنٹ تہذیب جو ہے اتر پردیش یہاں کی یونیورسٹیوں کی جو تہذیب ہوتی ہے وہ کتنی اچھی ہوتی ہے اور بہت سی جگہیں ہوتی ہیں جو ہم کو خوبصورتی سے بیان کریں گے